हम अपने शहर समस्तीपुर गए वहाँ देखने से एक टेबुल मुझको पसन्द आया जो हम खरीद लिए वह लाए बहुत दस वर्ष पहले बहुत अच्छा टेबुल है और बहुत टिकाऊ भी है और इतना शौकीन है कि देखने वाले जितने भी लोग आते जाते हैं देखते हैं दरवाजे पर तो बड़ा उन लोग वे लोग भी प्रशंसा करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है